قریبی یونین کاؤنسل یا رجسٹر آفس تلاش کریں آپ کو اس علاقے کے رجسٹر آفس سے بات رابطہ کرنا ہوگا جہاں بچے کی پیدائش ہوئی تھی یہاں اکثر لوکل یونین میونسپیل کارپوریشن یا این اے ڈی آر اے رجسٹریشن سینٹر ہوتا ہے ضروری دستاویج تیار رکھنی رکھیں عام طور پر یہ ڈاکومینٹ درکار ہوتا ہے ہاسپیٹل کے پیدائش کر سرٹیفکیٹ یا ڈاکٹر کا تصدیق شدہ لیٹر والدین کے سی این آئی سی آئی ڈی کارڈ کی فوٹو گرافی شادی کا سرٹیفکیٹ رہائش کا ثبوت